السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ جی کیا میری بات اسکول کے کاؤنسلرس ہو رہی ہے جی مجھے آپ سے ایک مختصر سے کام حضرت تھوڑے اس میں وضاحت کر دیتے ہیں بڑا فائدہ ہوتا ہمارا جی جی ابھی حال ہی میں میرا اٹھارہ سال ہوا ہے مگر ابھی تک ہم نے آدھار کارڈ کا اپلائی نہیں کیا کبھی اس کی ضرورت پڑھی نہیں سر جی جی کبھی اس کے ت پڑھی ہی نہیں ابضرورت پڑ رہی ہے تو آپ اس پر تھوڑا میری وضاحت کر دیتے ہیں جی جی جی جی سر مختصر یہ کہنا ہے سر کہ ہمیں کون کون سر کاغذ چاہیے اس میں او جی جی اچھا او سر یہاں پر کوئی نزدیکی ہمارا سینٹر ہوگا آدھار کارڈ

تاکہ میں وہاں پہ جا کر سر تھوڑا جلدی چلا جاؤں وہاں بنا لوں مجھے کام ہے نہیں ہو پا سر اچھا یہ وہ بغل ہی میں ہے نا جو

ٹھیک ہے سر آپ کو بہت شکریہ جی جذااک اللہ خیرہ